میرے لیے ریورس کرتے وقت پیچھے کا اندازہ لگانا سب سے مشکل ہوتا ہے میں اس پر قابو پانے کے لیے روزانہ پارکنگ کی مشق کرتی ہوں اور سائڈ مرر کا صحیح استعمال سیکھ رہی ہوں اور آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے